हैलो हैलो जय झूलेलाल दादा बसि ठीकु ठीकु आहे हिकिड़ो कमिरो खपंदो भाड़े ते ॿ ॿिए नंबर में हिकु रूम हिकु हॉल हा घणो किरायो घणो किरायो घणो लॻंदो अछा अछा हा मुंहिंजो हीउ हलेसि ॾह यारहें हज़ार ताईं पर हिकिड़ी दादा गुज़ारिश हुई लिफ्ट वारी बिल्डिंग हुजे त वधीक सुठो अछा अछा घणा माड़ा बिल्डिंग आहे सत माड़ा हा अछा ऐं कुझु सामानु वग़ैरह हूंदो हुन में कॿटु पलंगु वग़ैरह ठहियलु हा अछा अछा अछा अछा परिवारु असल में जे लाइ खपे अछा ऐं परिवारु सां रहण जे लाइ ठीकु आहे न माना इएं आसेपासे में छोकिरा वोकिरा त न रहनि न इअं अछा हा घणा ॿ टे फ्लैट ॾिसणु मिलंदा छा आहे हिकु फ्लैट ॾिसी करे फाइनल न करे सघिबा न हिकु ॿ टे हिकु ॿ अछा त कॾहिं अचांव मां

अछा ऐं अॻे दफ़े तव्हां हिकिड़ो फ्लैट ॿुधायो जंहिं में एसी बि लॻलि हुई ऐं पलंग कॿट बि ठहियलु हुया त उहो फ्लैट आहे छा हाणे हा अछा अछा हुन जो घणो किरायो चयुवि घणो तेरहां हज़ार त कुझु हुन में घटि थींदो की न अछा अछा अछा ठीकु आहे वांदो नाहे त अगरि हिन जा समुझो तव्हां वटि फ़ोटा हुजनि त फ़ोटा मोकिले छॾियो न छा आहे हुन में थोरो वधीक ख़बरु पवंदी ऐं घरु वारनि खे ॾेखारे करे सघिबो न

हा जेतिरा हुजनि तव्हां ॿिनि टिनि कमिरनि जा अगरि फ़ोटा हुजनि त उहो मोकिले छॾियो हा हा हा अछा अछा ऐं हिन में डिपोज़िट घणी ॾियणी पवंदी चालीह हज़ार उहे त सभु माना रिफ़ंड ई माना पैसा वापसि ई मिलंदा न जंहिं महिल ख़ाली कंदा आहियूं त

ठीकु आहे ठीकु आहे दादा अॼु अछा अछा त हले ठीकु आहे न काई ॻाल्हि नाहे त आरतवारु ॾींहुं घणे बजे अचूं अछा ठीकु आहे ठीकु आहे आरतवारु ॾींहुं यारहें साढे यारहें बजे पको कयोसि त असां अचूं था ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे दादा हा हा जय झूलेलाल